कोनो ग्रुपके सङ्ग हमरासभ तऽ मानि ले बचपनमे दौड़ लगाबैत रहै रही तऽ ग्रुप तऽ सहीमे ग्रुप बनैके दौड़ैत रहै रहिए छै नहि अभी तऽ मानि ले हमरा सभके आब तऽ उमरि भेल जाइ यऽ तऽ आब तऽ ई दौड़के रनिन्ग घटि गेलै अभी तऽ नहिएँ तऽ टहलै बुलै तऽ छी तैओ रोडपर लेकिन फिर भी पहिले हमरासभ पढ़ैत रहिए समय रहै एक समय रहै जबकि पढ़ैत रहै रहिए या बाधसब जाइत रहै रहिए तऽ हमरासभ पहिले गाइओ भैँस सभकेँ खोलिके बाध लए जाइत रहिए तऽ हमरासभ दौड़के कारण क्रममे हमरासभ कबड्डी खेलैत रहै रहिए कबड्डीमे एक प्रकारके दौड़ होइ छै तऽ कबड्डीमे खास करिके दौड़ैत रहै रहिए हमरासभ आओर कभी कभी बच्चा सभमे अपना अपनामे कुश्तिओसब खेलैत रहै रहिए बहुत कुश्तिओमे मानि ले भाग दौड़ होइत रहै रहै पकड़ धकड़ होइत रहैत रहै रहै तऽ जादातर हमरा सभकेँ विशेष कबड्डिएमे दौड़के महसूस करैत रहै रहिए कबड्डिएमे खेलैत रहै रहिए आओर सड़क पेड़ापर तऽ जेना दौड़ लगाबै छै ओना तऽ हमरा सङ्गे जे लगबैत रहै लगैते रहि गेल लेकिन विशेषतः हमरा सभकेँ मैदानमे बच्चासभ अपना सभके ग्रुपमे जे रहै रहिए अपन दोस्त सभके सङ्ग ओहिमे विशेषतासे हमरासभ कबड्डीके मैचमे जादातर दौड़के अनुभव करैत रहै रहिए आओर बहुत अच्छा लागैत रहै रहै हमरा सभकेँ ओहि समयमे हमरासभ जे ओ खेलैत रहै रही कबड्डी खेलैत रहै रही तऽ कबड्डी खेलैके दौरमे हमरासभ घरके या आओर कोनो भी चीजके सब सूरत भी सूरतके बिसरि जाइत रहै रहिए आओर सिर्फ एक्के चाहत रहै रहै जे हमरासभ कबड्डी खेलै छी दौड़ लगाबै छी तऽ अपन दोस्तके बीचमे जे रहै रहै ओकर सिवा किछु नजरि नहि आबैत रहै रहै सिर्फ दौड़ैपर धिआन हमरासभ जादे दैत रहिए आओर दौड़ लगाबैके कोशिश करैत रहै रहिए तभीके समय हमरासभ एक धिआन रहैत रहै रहै जे हमरा सभकेँ दौड़ कोना लगेबै कबड्डी कोना खेलबै अगर जे दिना किओ नहि जाए रहै तऽ ओहिदिना ओकरा कोशिश करिके लए जाइत रहै रहिए बाध चल हमरासभ कबड्डी खेलबै चल दौड़ लगेबै आओर तब ओहिमे सभ साथीसभ मिलिके हमरासभ जाइत रहिए दौड़ लगाबैत रहै रहिए आओर बहुत अच्छा लागैत रहै रहै कभी कभार तऽ हमरासभ तऽ किछु एहनसब समानोसब खाइ पिएवला लै लैत रहै रहिए सङ्गमे जेकि कबड्डी खेलैत रहै रहिए तऽ फेर किछु देर थकावट महसूस मानि ले जिराबै खातिर महसूस करै खातिर हमरासभ थोड़ा बहुत किछु नाश्ता वगैरहमे किछु फल फूल अगैरह वगैरह सब किछु लै लै रहिए जेना सीजनपर कभी आमके सीजन रहै रहै जिलेबीके सीजन रहैत रहै ओहोसब तोड़िके लै लैत रहै रहिए कभी आमेके सीजन तऽ आमे लै जाइत रही कभी खीरेसब लै जाइत रही आओर ओहोसब लैके किछु हमरासभ आम भेलै खैके आओर फेर दौड़ वएह कबड्डीमे भेलै अपन भाग दौड़ करैत रहिए